आङो बिदिद्राय साना संनाय मानायफोरा खाबु मोनबाबो हौवा माहारियाबो संनो हायो संनाय मानायनि फारसे आंनिफ्राय बुंनो सानो आङो आं जेबो मोना बेफोरबायदिआ सम मोनबानो खाबु मोनबानो गावजों गाव सोलाब्बानो संनाया गाहामसिन बायदि आं सानो जोंनि न'खरनि होवाफ्राबो संनो गोनां जायो सम बायदि लानानै बेबादिनो खाबु मोनबा संलाबायो आङो न'आव संनाया सङो ओंखाम आंख्रिफोरखौबो सम मोनबा संलाबायनानै दोनो